हैल्लो डॉक्टर साहब नमस्ते जी सर एह् मिगी सिर पीड़ होआ दी सबैह्रे दी अज्ज ते एह् कोई दस्सो आं लाज़ एह् सर कोई दौ दिन होई गे नेईं दोआई ते फिलहाल इक्क टाईम ते लैती ते ओह्दी समझ गै निं लग्गी लग्गी गै नेईं असें गी ते में हा डॉक्टर होरें गी पुच्छी लैने आं आं जी आं जी आं जी आं जी बिल्कुल जी जी आं जी जी

जी जी आं जी आं जी जी जी जी जी ते फोन चलो में इयै सोचेआ की चलो में हा डॉक्टर हुंदे कोला थोह्ड़ी सलाह् लेई लैने आं शुक्रिया जी शुक्रिया